हाँ हमने आकाशी घटना देखा है ग्रहण देखा है धूमकेतु तारे को टूटते हुए देखा है इसके बारे में जैसे कि ग्रहण है तो सूर्य ग्रहण लगता है चंद्र ग्रहण लगता है तो सूर्य ग्रहण के समय तो पूरा जैसे होता है तो एकदम चां सूर्य एकदम ढँक जाता है और अंधेरे की तरह महसूस होने लगता है जैसे दिन में ही मतलब रात हो गया है और चंद्र ग्रहण में भी एकदम चाँद ढक जाता है अंधेरा हो जाता है देखने में भी अच्छा लगता है और कभी कभी आकाशी घटनी होती घटना होती है जब कि बारिश के साथ साथ जो बिजली कड़कती है और तेज चमक होती है तो हमलोग जैसे डर सा महसूस होता है उसके बाद फिर अजीब सा मतलब आकर्षण भी होता है उसके प्रति और कभी भी होता है धूमकेतु तारे को टूटते मतलब रात को हमलोग छत पर सोते हैं देखते हैं तो तारा टूटता उसको देखे एक अलग ही मतलब महसूस होता है उसको अच्छा लगता है और यही है ये आकर्षण ये एक अलग का महसूस होता है यही अच्छा लगता है और एक अपने तरफ आकर्षण करता है